बिर्ला वेलसांव काट्यात मुड्डेर वाश्को झरी बोगमालो दाबोली सड्यार चिकली परते ओल्ड गोवा पणजी म्हापसा उतोर्डा माजोर्डा कोणसुवा पिर्णी टायटन मडगांव सांग्यार काणकोण तामडसुल्ली शिरोड्या

मिरामार्क मडगांव जाला कोलवा मडकय दोनापावल